اداکارہ عامر خان لوگ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں پرفیکشنسٹ کہلاتے ہیں ہر کردار میں پوری محنت سے ڈھل جاتے ہیں فلموں میں سماجی پیغام دلچسپ کہانیاں اور حقیقت سے قریب اداکاری دکھاتے ہیں مشہور فلمیں اور کردار تار زمین پر ایک حساس استاطقہ کردار جو بچوں کو سمجھ لینے کی بہترین مثال ہے دنگل پہلوان باپ کا کردار بیٹیوں کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے تھری ایڈیٹس نوجوان پر تعلیمی دباؤ کے خلاف ایک خوبصورت پیغام لگان برطانوی دور میں کسانوں کی جد وجہد ملک سے محبت کو ظاہر کرتی ہے اداکارہ دیپکہ پتوکون لوگ دن کیوں پسند کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ گہری اور مضبوط اداکاری خواتین کے جذبات آزادی اور جد وجہد کو باخوبی پیش کرتی ہے مشہور فلمیں اور کردار پدماوت ملکہ پدماوتی کاہ باوقار اور بہاد ال کردار چھپا تذاب حملے کی شکار لڑکی کی سچی کہانی ہمت اور امید کا پیغام رام لیلا محبت اور جذبات سے بھرپور کردار یہ جوانی ہے دیوانی